मवेशी के लिए हम लोग उसको सुबह होकर निकालते हैं उसको बथान्ना साफ़ सुथरा करते हैं पूरा चिकन तरह से उसको जैसे नादी है नादी को साफ़ करके उमें हम लोग थोड़ा घास आस ला कर और भूसे में मिला के उसको खिलाते हैं खिया कर और नाधियर को साफ़ करके खिया के सुधा दाना जैसे होता है वह भी मिलाते हैं चोकर छिटते हैं अपना भैंसी को नहा सुना कर साफ़ सुधरा से खियाते हैं इन मवेशी बैठ जाए उन दो तीन नाधि खियाके उसको साफ़ सुथरा करके दूसर बथान पर बाहर रख देते हैं और रख कर उसके बाद हम लोग फिर से दोपहर होता है दो तीन बजे से दो बजे से उसको भी फिर घास थोड़ा लाकर कुत्ते काट कर हम लोग खाना उसको फिर खियाते हैं साफ़ सुथरे से मवेशी वाला बात है और उसको सुधा दाना चोकर सब मिलाकर फिर भी मवेशी को खिलाते हैं जैसे अब बकरी है बकरी है तो उसको भी बकरी का दो बच्चा है बकरी है उसको भी फिर हम लोग थोड़ा चरा देते हैं गाछी बिछी में और उसको भी लाते हैं तो फिर साफ़ सुथरा करके बैठ एक जगह भी बाँध देते हैं रहता है उसके बाद उसको भी हम जैसे अब गाभिन होता है तो उसको बहुत तरह से हम लोग उसको अच्छा जैसे माँ होता है तो उसको हम लोग अच्छे से उसको पालन पोषण करते हैं गाभिन रहता है उसको पोस पाल कर बच्चा होता है फिर उसको पोंछ पाछ कर हम लोग उसको बचपन से थोड़ा बच्चे से उसको पोस पास करके उसको खीला पिला कर और दूध और पिला कर उसको नमहर करते हैं और जैसे उसको और गाभिन होता है तो उसका ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि हम मेरे में माल कहीं भी जा नहीं सकता है कोई कुछ दे नहीं सकता है बहुत तरह से हम लोग माल को भी और बकरी का भी हम लोग का रखते हैं ध्यान देते हैं और घास लाकर कुटिया काट कर और हम लोग उसको साफ़ सुथरा उसको अथान्ना बथान्ना पोंछ चिकन चाकन करके साफ़ सुथरा में बहुत रहते हैं और कुटियर भी नादिसनी भी दूध टाइम हम लोग नाधि भी धोते हैं माल के लिए की गंदगी नहीं हो सकता है और उसको खिला पिला कर फिर सुबह फिर रात भर रहते हैं उसको दस आठ बजे तक खिलाते पिलाते हैं रात में फिर दुह दूधर दुआ जाता है उसके बाद उसको हम लोग गुहरिया के नापते हैं नहीं तो डेरी में पहुँचा देते हैं और फिर बैठते हैं फिर सुबह होकर फिर बथान्ना को साफ़ सुथरा करके फिर नाधि सनी चिकन करके घासर काट कर फिर नाधी में चिकन से खिला पिला के चोकर सुधा दाना हम लोग देते हैं फिर उसको खिलाते पिलाते हैं जैसे बकरी हुआ उसको भी गाछी बिछी में ठोक आते हैं और फिर लाके उसको भी चोकर भूसा भी देतें है खाती है खा लेती है मेरी तीन ठु बकरी बच्चा है दो गाय है मेरे दो रोए